जोंनि फैबाय थानाय जि इयुन जोलै बिसोरखौ आङो रादाब फल' खालामनाय बा जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ आङो रादाब फल' खालामनो थाखाय रादाब फरायनाय नायनो बा रादाब बिलाइखौ फरायनो थाखाय आङो जेब्लाबो गोसो दुंहोयो जेब्लाबो बिहोमा होयो मानोना जोङो रादाब फरायोब्ला जोंहा जि गोरलै गियान जिखौ इंलिसआव जेनेरेल नलेज होन्नानै बुङो बेखौ जोङो जोबोद गोरलैहैनो जेब्लायबो मिनथिनो हायो आरो गुबुन गुबुन हादोराव बा जोंनि हादरनि गेजेरावनो मा मा सोलिगासिनो मा मा बिथांखि लागासिनो मा मा सोलाय सोल' जागासिनो बेफोरखौ गासैखौबो जोङो रादाब फल' खालामोबा जों गोरलैहै मिथिनो हायो रादाब फल' खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो गावखौ दिनै मा जादों गाबोन मा जागोन बेनि बागै जोङो गोरलैहैनो मिथिनो हायो आरो जोंनि गेजेराव जि गियाननि आंखाल बिफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो रादाब फल' खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोरलै गियाना मोजाङै जानायजों लोगोसे जोंनियाव सोदोबनि जि बाख्रि जोंनि खर'आव जि थायो बे सोदोबआ सोदोब बाख्रिआ बा भकेबुलारिया जोबोद मोजां जालाङो निउस फल' खालामोब्ला जोङो स्टेन्डार्ड लेंगुवेस जोङो बाहायनो हालाङो निउस फल' खालामोब्ला निउस पेपार फरायोब्ला रादाब बिलाइ फरायोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोजां सोदोबफोर मोननो हायो बिफोरखौ जोङो जोंनि जिवाव बाहायनो हानाय सोदोबफोरबो मोनो जोंनि लिरनाय थैनायाव बाहायनो हानाय सोदोबफोरबो खाबजाथाव सोदोबफोरबो जों मोननो हायो रादाब बिलाइ फल' खालामनाय बा रादाब नि सेनेल बिफोरखौ फल' खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो जोंनि गोबां खैफोद आफोदनिफ्रायबो बारग'नो हायो मोनथिनो हायो बबेबा जायगायाव सुनामिफोर जादोंब्ला जोंनि हादरावबो जों थानाय जायगायावबो गोहोम गोग्लैगोन नामा बेफोरखौ जोङो नायथिंनो हायो बा नायबिजिरनो हायो नायबिजिरनायजों लोगोसे जों गावखौनो साखा फारा खालामनो हायो थाग थियारि जानानै थानो हायो जिखि जाया थासारिनि थाखाय आं जोङो थांनाय बोसोरफ्राव जि महामारि कर'ना बेराम जादों बेफोरखो जोङो गासिखौबो जोङो निउस फल' खालामनायनिफ्रायसो बा रादाब फल' खालामनायनिफ्रायसो जोङो मिथिनो हादों आरो बिनिफ्राय जोङो जानगाराव दोननो थाखाय मा मा खालामनांगौ बिफोरखौ जोङो मोननो हादों रादाब फल' खालामनायनिफ्रायनो जोंहा रादाब फल' खालामोब्ला मुलाम्फा बायदियै जोङो जेब्लायबो आपटुदेट जानो हायो जोङो गोदान गोदान गियान बा गोदान गोदान जि दाफामफिन्नाय जिखुनु आयेनानो जा बा माबा मोनसे बिथांखियानो जा बिफोरखौ गासिखौबो जोङो मोननो हायो रादाब फल' खालामोबा जोंनि स्टुदेन्ट्सफ्रा फरायसाफोरा जों मोजां निउस पेपार बा रादबा फल' खालामोबा जोंनि फरायसाफ्रा बिनिफ्रायबो सोलोंनो हायो बेफोराव गोबां सोंनाय फिन्नायनि फिन्नायफोरखौ जोङो मोननो हायो बे सोंनाय फिन्नायफोर निउस पेपारावबो होयो मोननैसो निउस पेपार दङ बा रादाबफोर दङ जि रादाबफोरा बे सोंनाय फिन्नाय होफायो गथ'फोरनि थाखाय जिफोर गोनांथार जिफोरखौ रोंनांगौ बिफोरखौ लोगोसेयैनो रादाब फल' खालामनाय लोगो लोगो जों साख्रि ओंखारनाय बा मबेबा भेकेन्सि बा जेरावबा बहाबा माबाफोर गोनांथि बिफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो आरो मिथिहोनोबो हायो जोंनि ओनसोलाव माबाफोर जिरादनि गोनांथिब्ला बिखौ जोङो रादाबनि गेजेरजों फोसावनानै बबेबा जायगायाव थानायखौ जोङो मोननो हागोन बा लानान फैनो हायो आरो लोगोसे बबेबा जायगायाव माबाफोर गोनांथि दङब्ला जों गावनि ओनसोलनिफ्रायबो गुबुन जायगासिम फाथायहरनो हायो रादाब फल' खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो बे संसारखौ एसे गुबुन नोजोरजों नायनो हायो एसे गोरों नोजोरजों रा नायनो हायो जोङो बिजाबनि जि गियानखौल' लायालासिनो जोङो जि जिवाव नांगौ जानाय जिफोर गियान बेफोरखौ खायफाखौ जोङो रादाब फल' खालामनायनिफ्रायबो मोननो हायो रादाब फल' खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो जेब्लायबो जाबाय थानाय थासारिनि सायाव जेब्लायबो गियान थागोन जेब्लायबो उदिस थागोन बेखायनो जोङो रादाब फल' खालामनाया मोजां आरो आङो फैबाय थानाय जोंनि उन्दै उन्दै जोलै जा इयुन जोलै जोंनि बिसोरखौबो आं जेब्लायबो बिहोमा होयो बे निउस फल' खालामनाय सर'खौ लाखिनांगौ लाखिथारनांगौ अब्लानिया जोङो गोरलैहैनो जोबोद गियाननि बाख्रि बानायनानै लानो हागोन जों गावगायखौनो जेब्लायबो आपटुडेट बा गियान लानानै थानानै हागोन थांनो